ہمارے یہاں محرم جیسے آ رہا ہے محرم میں ہم سب لاٹھی کھیلتے ہیں اور اس میں ہم سب بہت سارے مزے لیتے ہیں ہمر میں میلا لگتا ہے اور ہم سب لاٹھی بھی کھیلتے ہیں جیسے فرسہ بھالات تلوار یہ سب بہت اچھے سے کھیلتے ہیں آدمی بہت درسک بھی رہتا ہے بہت انجوائے لیتا ہے مجا لیتا ہے اور مجا لیتا ہے بڑھیاں بڑھیاں کھیل ہم سب دکھاتے ہیں اور گاؤں میں پورے سب چاروں بل سے آدمی رہتا ہے اور اچھے سے اچھے کھیل دکھاتے جیسے بھال کا ہوا بھالا بڑھیا سے بڑھیا دکھاتے بھال کا کھیل اور فرسہ کا کھیل ہم سب کو نہیں آ گئے تو ہم سب بڑیا سے بڑھیا انجوائے لیتے ہیں محرم کا محرم میں اور پھٹا بھی کھیلتے ہیں لاٹھی لاٹھی بڑھیاں بڑھیا کھیلتے ہیں اور اس کا بہت بڑا منورنجن ہم سب اٹھاتے رہتے ہیں اور میلا میں گھومتے ہیں جھلا اور جھلتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سب لاٹھی دیکھنے چلے آتے ہیں بڑھیا لگتا ہے ہم سب وہ دیکھنے میں میلا